राजस्थान में जॾहिं बि को माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि त उहे रुॻो इन करे कान ईंदा आहिनि त राजस्थान में मशहूरु जॻहियूं आहिनि मसू मशहूरु शयूं आहिनि हू बि हिते हिते जी संस्कृती ॾिसण बि ईंदा आहिनि हिते जी ठहियल शयूं बि ॾिसणु ईंदा आहिनि राजस्थान पंहिंजी हथनि जी हथनि मां ठहियल शयुनि लाइ घणो मशहूरु आहे राजस्थान में अहिड़ी अहिड़ी शयूं आहिनि जेके माण्हू पंहिंजी कलाकारी सां ठाहींदा आहिनि जेको रुॻो मशीनुनि जो कम कोन आहे उन में माण्हू पंहिंजी अद पंहिंजे हथनि जी कलाकारी ॾेखारींदो आहे जीअं इन इते जा वस्त्र थिया हिते जा कपिड़ा थिया हिते जा आभूषण थिया मिट्टीअ जा बासण थिया कुम्हार अहिड़ो आहे कुम्हार अहिड़ो कलाकार मञो वेंदो आहे हिते जो जेको मिट्टीअ में बि जान विझी छॾंदो आहे मिट्टीअ जे बि बासणनि खे हेॾे सुठे नमूने ठाहींदो आहे त हुन खे ॾिसी माण्हू अचंभित थी वेंदा आहिनि कि ईअं कीअं थो थी सघे ऐं कुम्हार हुन कम खे हेॾे सुठे नमूने करे छॾणो आहे हू रुॻो बासण कोन ठाहींदो आहे उहो ॿारनि लाइ खिलौना बि ठाहींदो आहे गुड़ियाऊं ठाहींदो आहे ऐं हिते जा आभूषण असांजे हिते राजस्थान जे जेका आभूषण आहिनि उहे ऐॾा सुठा आहिनि राजस्थान जी चांदी मशहूरु आहे पूरे देश में पूरी सॼी दुनिया में राजस्थान में राजस्थान मां सभिनि खां मशहूरु आहे चांदी हिते जी चांदी सभिनि खां मशहूरु थींदी आहे ऐं सभिनि खां सुठी मञी वेंदी आहे माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि कि राजस्थान मां चांदी वठणु राजस्थान मां ऐॾी घणई व घणईं शयूं आहिनि जेके माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि पर्यटन ईंदा आहिनि उन्हनि खे ख़रीदे वेंदा आहिनि त उहा उन खे हेॾी आकर्षक कंदी आहे हेॾी सुठी लॻंदी आहे त हुननि खे ख़रीदण लाइ मजबूरु थी वेंदा आहिनि